हां जी कोई निं तुस अपना आर्डर सैंड करी ओड़ो मिगी ते में उस आर्डर उप्पर भेज्जी देगी हां कोई निं चटनी बी होंदी ऐ भेज्जी ओड़गे फ्ही लग्गी जाने पंदरां बीह् मिंट उसलै गै ताजा ताजा त्यार करियै भेजनी आं ठीक ऐ ओके मैम